की यौ की हाल यऽ की हाल यऽ यौ की हाल चाल यऽ ट्रेनिंग भए गेल हइ की देखियो अहाँके ट्रेनिंग तऽ देखियौ अहाँ ठीकसँ कए रहल छियै लेकिन दिक्कत अहाँके भए रहल यऽ कि कन्सन्ट्रेशन कनि टा अहाँके गड़बड़ा रहल यऽ अहाँ दरभंगावला वला जे टुर्नामेन्टमे गेलियै रहय ओइमे अहाँ बहुत ठीक परफॉर्मेंस देलियै रहय लेकिन वएह जे वएह अहाँके सहरसावला ओइमे अहाँ गड़बड़ाय गेलियै तऽ अहाँके कतऽ की गलती भए रहल यऽ से अहाँ हमरा किछु बतेबय देखियौ हाँ जे ट्रेनिंग करय छियै ने तऽ एक टा अहाँके कमजोरी जेतऽ यऽ ओइपर अहाँ कन्सन्ट्रेट कएके अगर काज करबय ने तऽ अहाँके बहुत नीक रिजल्ट आयत अहाँके देखियौ जेना अहाँ के रहइए शॉर्ट हैण्ड ओ अहाँके कनि गड़बड़ा जाइए तै दुआरे अहाँ कनि ओइपर ध्यान दियौ अपन कमजोर जगहके अगर अहाँ मजबूत कए लेबय तऽ ओ बहुत नीक हैत अहाँके आओर तहन अहाँके आगा अहाँ खेलेबय स्टेट खेलेबय फेर नेशनल खेलेबय फेर इन्टरनेशनल खेलेबय ओइमे अहाँके बहुत मदति करत तऽ अइपर अहाँ ध्यान दियौ आओर अहाँ जे छै से रोज जे छै एक्को दिन अहाँ छुट्टी नहि करियौ ट्रेनिंग बढ़िआँसँ अगर अहाँ ट्रेनिंग करबय तऽ बहुत नीक हैत अखने समय छै आगा आबयवला टुर्नामेन्ट के जमिके जे एखन तैयारी करबय तऽ अहाँके बहुत नीक रहत आगा परफॉर्मेंस निकलत नहि तऽ देखय छियै कनि कनि लए अहाँके गड़बड़ा जाइए देखियौ देखियौ जम्पिंगमे दिक्कत छै ने तऽ अहाँ जम्पिंग प्रैक्टिस पहिने अहाँ करियौ एक टा रस्सी लगाके ओइपर जखन अहाँ जम्प करऽ लागबय तहन सीधा जम्प करबय हाइ जम्प लोंग जम्प एकर जे अहाँ प्रैक्टिसमे रहबय ने ओकरबाद जे अहाँ वॉलीबाल कोर्टपर प्रैक्टिस करबय ओ अहाँके बहुत फायदा करत जम्पिंगमे आब कहियो अहाँके की छै

नहि यौ कतहु केओ कतहु केओ बाहरसँ देखय नहि छि